جی ہاں ایک یادگار واقعہ ہے کہ ایک ضرورت مند انسان جو حقیقت میں پریشان تھا تو میں نے اس کی مدد کی اور میری کوئی غرض نہیں تھی بس میں نے اللّہ کی رضا کے لیے مدد کی تو کچھ دنوں کے بعد پاتا ہوں کہ میرے ساتھ اتنا بہترین ہوتا ہے کچھ کہ جس کی میں نے کبھی کوئی امید نہ کی تو تجربہ یہ رہا ہے کہ آپ اگر ضرورت مند کی بغیر غرض مدد کرتے ہیں تو اللّہ آپ کی مدد کرتا ہے